असांजे खेत्र में कलाकारनि और शिल्पकारनि खे समर्थन ॾियण लाइ सरकारि ने ख़ूबु पहेल कई अथेई इन्हनि खे अधिकतर ऋण ॾेई रखंदी आहे ख़ूबु सबसीडी ॾींदी आहे त ख़ूबु शयूं फ्री में ॾेई ॾींदी आहे छो जे जेका कलाकार जीअं ख़ूबु कला पंहिंजे प्रदर्शन कंदा आहिनि महोत्सवनि लाइ जेकी शयूं ठाहींदा आहिनि त पूरी दुनिया में हुननि जो प्रचार थींदो आहे फ़ेमस थी वेंदो आहे जंहिंजी वजह सां देश बि अॻिते वधंदो आहे जंहिंजे लाइ सरकारि उन्हनि जे लाइ कुझु कंदी आहे जीअं कोई यू पी महोत्सव त लखनऊ महोत्सव थिए थो त हुन में पूरे दुनिया खां पूरी मांजे भारत खां ख़ूबु कलाकार अचनि था त हुननि जे रहण खाइण लाइ व्यव्स्था करे सघंदी आहे सरकारि छो कि वटि एतिरा घणा पैसा नाहिनि जो कि उहे ॼण हर जॻह वञी करे पंहिंजी कला ॾेखारिनि और पंहिंजे टैलेन्ट खे वधाइनि हाणे कहिड़ा अहिड़ा कलाकार आहिनि जंहिं खे अधिक मान्यता ॾेई वेंदी चाहे उहो आहिनि कि जेका कलाकार यू पी महोत्सव या लखनऊ महोत्सव में अची करे करे पंहिंजी कला जो प्रदर्शन करनि था हाणे इन्हनि वटि एतिरा पैसा त आहिनि कानि कि एजंट ठाहे करे प्रदर्शन लाइ सिर्फ़ु अचनि एतिरी दूर माण्हुनि खे ॾेखारण लाइ त सरकारि हिननि जी मदद कंदी आहे और हुननि खे करिणो बि चाहे कि पंहिंजी कला अॻिते वधाए सघेनि पंहिंजो पाण खे और वधीक वधाए सघनि ताकि हिननि सां गॾु असांजी देश जी कला बि अॻिते वधंदी रहे अहिड़ा माण्हू जीअं पेंटिंग ठाहींदा आहिनि वॾी वॾी माण्हुनि खे जेकी पेंटिंग न वणंदी आहिनि त गमला ठाहींदा आहिनि हुननि खे अॻिते वधाइणो खपे